म्हजो फेवरेट लोकेशन रनिंगाक म्हणल्यार आमच्या फातोडा ग्रावंडार थंय एक ट्रेक आसा थंय जायते लोक येता आनी हांव केन्ना म्हज्या फ्रेंडा बाराबर इश्टा बाराबर थंय वता आनी धांवता रिसंन्टली हांव आमचे फ फुटसाल प्रॅक्टिसेक गेल्लो थंय हांवे खूब धांवले धांवन धांवप केलें आनी खूब मजा आयली